योगा करण सां त इलाही बीमारियूं ठीकु थी व़णदियूं इलाही दवाऊं बंदि थी वञनि थियूं त भई कहिड़ो आहे की भई अलॻि अलॻि शइ लाइ अलॻि अलॻि बीमारी लाइ अलॻि अलॻि योगा आहे योगासन आहे आसन आहिनि हूअ करण सां भई पहंजियूं बीमारियूं ठीकु थी वेंदियूं भई दवाऊं बंदि थी वेंदियूं भई मुंहिंजी ॻाल्हि करां त मुंहिजी कज़ीन आंटी हुई त हुनखे सालन सां गोॾे में सूर हो वेचारी केॾी दवाऊं खादईं केॾा डॉक्टर बदलईं पर उनखे गोॾे में सूर न लथो वञी करे हू योगा चालू कयईं आसन चालू कयईं त उनखे सदाईं लाइ गोॾे में सूर मटी वियो ऐं दवाऊं बि बंदि थी वियूं हुनजियूं हाणे वेचारी हले चले पई फ़िरे पई हुनखे काई ब तकलीफ़ कोन्हे अहिड़ा त पाण ॾिसण वञू त भई घणनि खे दम जी सांस जी बीमारी आहे त हू बि भई योगा करे अनुलोम विलोम करे थो त भई उनखे बि सुठा सुठा बीमारियूं आहिनि त उनखे बि राहतु मिते थी आराम मिले थो अनुलोम विलोम करण सां भई सांस वांस जी तकलीफ़ आहे दम जी बीमारी आहे त भई हू हली वञे थी मूंखे बि आऊं चवां त भई पहिरीं इलाही वेट हो त भई वेट लॉस थी वियो पेट घटिजी वियो सुठो फ़ाइदो थियो ईअं योगा करण सां आसन करण सां